ट्रेन तऽ बहुत प्रकार के छै मगर सभसँ बढ़िऑं ट्रेन राजधानी ट्रेन छै जेकि हर राज्यसँ एक एक राज्यसँ दोसर राज्यसँ कऽ मिलबै छै एगो पटनासँ दिल्ली राजधानी ट्रेन बहुत अच्छा ट्रेन छै आओर ओहि मे बैसै के किछु अलग ही मजा छै जेना फलाइटमे बैसै के मजा छै ओनहिए राजधानी ट्रेनमे बैठैके किछु अलग ही साफ सुथरा खाना पीना प्लस स्टाफ के सुबिधा हर तरहके अच्छा फेसिलिटी देने छै आओर हम कइ बेर ओहिसँ सफर कय चुकलहुॅं हँ तऽ बहुत अच्छा ई सफर मे मजा आबै छै आओर बहुत अच्छा बेहतरीन सुबिधा के साथ ट्रेन ट्रेन चलै छै पटनासँ दिल्ली के लिय जाहिमे साफ सुथरा लोवर अपर बर्थ सभकिछु रहै छै आओर बहुत अच्छा ट्रेन छै राजधानी जाहिमे सभके एक बेर बैसना चाही